हमरा डांसिंगमे कोनो करियर बनेबाक नहि रहय बट हमरा डांस बचपन सऽ बहुत शौक छलय डांस करैके कि डांस करी तऽ जखन जखन डांस करै छलियै ने हम तखन तखन लोग सब एगदम पूरा एन्जॉयमेंट के साथ जोश के साथ हमरा सपोर्ट करै छलै तऽ होइ छलए कि अरे इहए एहि मे तऽ जिन्दगी छै अरे आओर की चाही अहाँके तऽ जे छै से मतलब तखन नीक लागै छलए लेकिन जखन हम कनी पैघ भेलियै अहाँके तऽ लगल कि नहि नहि ई तऽ हम खाली कुदै छियै डांस तऽ एकरा कहबे नही लोक करै छै ओहिके बाद फेर हम अहाँके डांस क्लासेज ज्वाइन केलहुॅं तऽ की कहब मतलब एते दिक्कत होइ छलए हमरा किए तऽ बुझिते छियै डांसमे ब्यायाम अहाँके बहुत जरुरी रहै छै आओर सबसे पहिले वएह कराबै छै आब हमसब छी जखन जखन कोनो प्रोग्राम भेल काली पूजा दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा मे कुदै बला आदमी ओहिके बाद एकाएक डांस क्लासमे डेली कऽ ब्यायाम करियौ ई प्रैक्टिस ओ प्रैक्टिस मतलब एते परेशानी भेल छलए हमरा लेकिन हम काफी मेहनत केलौहुॅं किछु दिन दिक्कत भेल जखन घर आबै छलहुॅं तऽ बॉडी पैन करऽ लगै छलए लेकिन ओकरो सब के बावजूद जे छै से हम अपना इच्छा जे भी हमरा शौक छलए डांस सीखैके ओ हम पूरा नहि कहि सकै छी सीख लेलहुॅं एक्सपर्ट भऽ गेलहुॅं लेकिन हम कनी मनी सीखलहुॅं मतलब बढिऑं सऽ आओर जखन हमरा डांस कनी मनी आबि गेल तऽ फेर एते खुशी भेल कि मतलब ओ सब जे शुरू मे शुरुआत मे दिक्कत भेल छलए ओकरे आइ परिणाम छी जे हम कनी मनी डांस सीख गेलौं हँ